हा बैंक में नौकिरी करण लाइ पहिरो ग्रैजुएशन करिणी पवंदी आहे ऐं साथ में कामर्स जो बि करिणो पवंदो आहे मैथ जो बि कोर्स करिणो पवंदो आहे असांजी ॼाण वारा बि नौकिरियुन लाइ आवेदनु कयो आहे ऐं कुझु ॼाणण वारा बैंकनि में आहिनि जंहिंजे द्वारा असांखे उन्हनि जी इंट्रस्ट जे बारे में फ़ायदे वारा इंट्रस्ट जे बारे में पतो पइजी वेंदो आहे एफ डी वगै़रह बि आहिनि सॼी जानकारी मिली वेंदी आहे ॿियो बि जेकी बैंक सां मिलंदी आहे सुविधायूं उनजे बारे में बि सुठी जानकारी अदा कयो मिली वेंदी आहे